हलो हा हा ॿुधायो दीदी हा हा हा ॿुधायो तव्हांखे कहिड़ा चांवर खपेव

व्हेरायटी ॿुधाइण लाइ ॾिसो असांखे त दीदी असांजे दुकान में त सभिनि क़िस्मनि जा चांवर अथव कोलम जा अथव बासमती जा अथव दावत जा अथव कोहीनूर जा अथव तव्हांखे कोलम जो कोलम जो त ॿावंजाह अथव किले ते बासमती जा भई ॾिसो बासमती यो लंबो दाणो ईंदो आहे त बासमतीअ झूना त कोलम जा अथव दावत जा अथव हा इहा सुठा अथव इनमें मन झूने में तव्हांखे सुठो मिलंदुव भई झुने में तव्हां कटोरो चाढ़ियो त पोइ वधीक वधो वधो थींदा आहिनि नी बासमती मु झुनी खपेव पोइ त तव्हांखे ॾहें किले जो तव्हां वठो था त अघु त छावंजाह अथव पोइ तव्हां झूना ग्राहक आहियो त तव्हांखे ॿावंजाह में मां करे ॾींदीमांव न न इनमें ख़राबु त कोन थींदव पोइ अहिड़ो हुजे त भई चौमासो आहे भई गुणा पइजी था वञनि त पोइ तव्हां अछो जेको पाउडर ईंदो आहे उहो वठी वञो असी रुपए जो माना दॿो ईंदो अथव पाउडर जो इहो वठी वञो या इहो न थिएव त टिकियूं ईंदियूं अथव टिकियूं वठी वञो न इहो पोइ चांवर में तव्हां चांवर सोए करे उनजे मथां उहो पाउडर तव्हांखे छटे छॾिणियो हा पाउडर छटे करे रखी छॾींदव पोइ सॼो सालु तव्हांखे माना घुणा कान पवंदव हा सारियूं हा भले त तव्हां लि त तव्हां हिकु कमु लिखाए छॾियो तव्हां ऑडर लिखाए छॾियो हा त ॿुधायो हा हा भले त पोइ ठीकु आहे ऑडर लिखाए छॾियो मुङनि जी दाल चणनि जी दाल हा हा

ठीकु आहे कलाक खन में मोकिलियूं था